اگر مجھے نل کا پانی ملے تو میری زندگی میں بہت آسانی ہوگی کیونکہ آسانی سے پانی مل جائے گا روز مرہ کی ضروریات جیسے پینا کھانا بنانا صفائی کرنا اور نہانا آسان ہو جائے گا صحت بہتر ہوگی اگر پانی صاف ہو تو بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے خاص طور پر پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں جیسے دست اور دیگر انفیکشن وقت کی بچت پانی لینے کے لیے دور جانا نہیں پڑے گا اسی لیے وقت بچ جائے گا جسے میں دوسرے کاموں میں لگا لوں گی معاشی بچت باہر سے پانی خریدنے کی ضرورت نہیں ہوگی جس سے پیسے بچیں گے